हैलो हां जी हां दिक्खने आं फ्ही तां तेरे नै करी लैन्ने आं सलाह् हां ओह् ते हां हां अच्छा कोई अद्धे घैंटे बाद सनाने आं वा फ्ही सलाह् करने पौनी नी पैह्ले हू'न कि'यां बचार चलना हां ओह् ते ऐ गै नूठी हां दित्ती दी सनेयारे गी बनाने हां ओह् बी ऐ हां ओह् बी शैल ऐ हां ते उ'यै कराई लैन्ने आं तां ठीक ऐ फ्ही तां आओ तुस बल्लें बल्लें फ्ही तां